मुर्ली नगर अमीनाबाद केसरबाग चारबाग गोलागंज नज़रबाग लालबाग कृष्ना नगर माल एवेन्यू नखास मौलवीगंज रकाबगंज जानकीपुरम निशादगंज महानगर अलीगंज राजाजीपुरम अमौसी हज़रतगंज नटखेड़ा चौक लालबाग आलमबाग गोमतीनगर इंद्रा नगर मवईया पूरन नगर शिंगार नगर मोहनलालगंज आलम नगर तेलीबाग विनयखंड विवेकखंड विजयखंड विपुलखंड रजनीखंड निशादगंज गणेसगंज सरदारीखेड़ा